ल्हान आसतना आमकां कागदाच्यो बोटी करपाक शिकयल्यो मागीर जेन्ना हांव घरा कडेन येवन पावस पडटालो त्या दिसांनी म्हजे मम्मा कडेन पेपर मागून बोटी करतालें आनी उदकान सोडटालें आनी मागीर हुमऱ्यार बसोन त्यो बोटी खंय पावता ते पळयतालें हांव ते म्हज्या भावा वांगडा बी खेळटालें आमी खूब रंगबिरंगी बोटी करताली जशें हांव व्हडलें जालें तेन्ना आमकां बावल्यो करपाक शिकयतालीं वेगवेगळीं प्रकारचीं फुलां शिकयतालीं बॅगां शिकयतालीं आनी खूब बारीक बारीक शिकयतालीं